जों फालिनाय माखासे हारिमुवारि फोरबो फोरा दङ बैसागु आमथि सुवा मागो ओंखाम गोरलै जानाय बेफोरनो आरो ओमफ्राय बैसागु फोरबोनि सानाव जोङो संख्रान्थि खालि बा बोसोर गोदाननि सानसे सिगां मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैनानै न'नि लांगोना ओमफ्राय न'नि दरखं गलि बेफोराव खाथ्रि बिबार राइदों बेफोरखौ थुनानै होयो ओंफ्राय मोसौ नोबो दुरुं गोदान खानानै होयो बेनिफ्राइ गोखा गोखैबो जायो ओइदिनखालि गोखा गोखै जानायाव गोबांथार हाग्रानिफ्राय मैगं बुथुमनानै बेखौनो दाउ बेदर जों बा अमा बेदर जों बा ओरैनो निरामिसबो माने संनानै जायो आरो ओमफ्राय बेनि नेक्स दिना बोसोर गोदान बोसोर गोदानाव जोङो गिदिरा गिदिरा उन्दै फोरखौ अननाय होयो बोर होयो उन्दैफोरा गिदिर फोरखौ मान बावो ओमफ्राय ज' ज'यै रंजायो बैसागुआव बिदिनो मागियो ओमफ्राय बैसागुनि नैथि सानाव गामिफोराव गावबा गावनि ज' लोगो नांनानै अमा फिसिनाय बा लाउखार ओंखाम जानाय बेफोरखौ खालामो आरो सेंग्रा सिख्ला फोराबो न' न' थांनानै मागि हैयो गथ' गथायफोरआबो गाबा गाव हान्जा जुथिनानै मागियो ओमफ्राय बे मागिनानै मोननाय खौ बयबो लावखार ओंखाम जायो बा मागिनानै मोननाय रां बेफोरखौ रानलायनानैबो लायो बेनिफ्राइ बैसागुआव आरो बय बयनिबो नख'राव जौ बिदैआथ' थाखायो जौ बिदैखौबो लोङो आरो बयबो गेदेर उन्दै एफा एफायै बाबो